پنكھا پنكھا تو بھائی ایسا ہے جیسے كہ ہمارے كولر چلتا تھا زیادہ تو كولر خراب ہو گیا تھا اور وہ بل بھی زیادہ لیتا تھا تو میں پھر پنكھا خرید كے لایا تھا تو اسے جب لگایا اوپر ان جگہ بھی كم گھیری پر لگ گیا كوئی وہ جگہ نہیں گھیری اوپر لگنے كے بعد پھر اسے چلایا جتنا مندا چلانا ہے مندا چلا لو تیز چلانا ہے تیز چلا لو فل اسپیڈ پہ چلانا ہے فل اسپیڈ پہ چلا لو سلو پہ چلانا ہے سلو پہ چلا لو جیسے بھی چلا لو جب ہم نے چلایا تو بہت اچھا لگا جیسے كہ تیز كی گرمی پڑی رہتی ہے تو تیز چلا لیتے ہیں كم گرمی پڑی رہتی ہے تو ہلكا چلاتے ہیں تو اس پنكھے میں یہ ٹھیک ہے كولر جو چلتا تھا تیز ہی چلتا تھا ایک دم ٹھنڈ لگا دیا کرتا تھا اور بل بھی بہت لاتا تھا اور جگہ بھی گھیرتا تھا پنكھا جو ہے پنكھا اوپر لگ جاتا ہے آرام سے اور سب كو ساری جگہ ہوا دیتا ہے جب میں نے پنكھا لگا كے جو چلایا پھر مجھے اتنا آرام ملا اتنا اچھا لگا بہت اچھا لگا پھر جب تھوڑی سی ٹھنڈ سی لگنے لگی تو ہلكا كر دیا گرمی لگنے لگی تو تیز كر دیا تو پنكھا بہت اچھا ہے چلانے میں تو كولر سے اچھا مجھے پنكھا لگتا ہے پنكھا مجھے نہیں ہر كسی كو اچھا لگتا ہے كیونكہ وہ اوپر ٹنگ جاتا ہے چھت پہ چھت پر ٹنگنے كے بعد چلتا ہے تو جب وہ چلتا ہے تو چاروں طرف ہوا دیتا ہے كولر جو ہوتا ہے ایک طرف ہوا دیتا رہتا ہے بس جب بھی كولر اپنی جگہ ٹھیک ہے پنكھا زیادہ اچھا ہے سب كے لیے اچھا بھی بہترین بھی ہے اس لیے مجھے پنكھا اب بہت اچھا لگتا ہے اس لیے اب ہمارے یہاں تو پنكھا چلتا ہے اور پنكھے ہی پنكھے ہیں كولر ہے ہی نہیں لیكن كولر بھی ركھنا چاہیے لیكن پنكھا جب چلتا ہے تو اچھا لگتا ہے جی سا لگتا ہے لگنے لگتا ہے تو اس لیے ہمارے یہاں پنكھا ہے تو پنكھا اچھا ہے بہت تعریف لائق ہے یہ پنكھا